इस्कूट्री लीजिएगा

बोलिए ना हाँ गड़ी बेचते हैं कौन कौन गाड़ी लीजिएगा तो हमारे पास है स्कूट्री है एसप्लेंडर है अपाची है ये सब गाड़ी है गाड़ी लेना है कौन गाड़ी आपको लेना है इस्कूट्री हाँ तो है इस्कूट्री

कलर कौन कलर लेगा कोन कलर लेगा हाँ हाँ कलर बताइए न काला लेगा कि हरी लेगा कि लाल लेगा वो बताइए ना लाल लेंगे हाँ है

कैस है आपको हाँ भेज दीजिए

हाँ तो ले लेंगे तो हो जाएगा तो लीजिए हाँ कितना जितना दाम होगा उतने ही दाम ना कहेंगे दो लाख दो लाख दाम है हाँ दो लाख कितना में लीजिएगा

हाँ तो आप कितना में लीजिएगा आप कितना में लीजिएगा बताइएगा तभी ना हम इतना में इतना लेगा

एक लाख में लीजिएगा एक लाख में नहीं होता हाँ डेढ़ लाख ले लीजिए डेढ़ लाख तक लग हो जाएगा नहीं नहीं इतना में नहीं होगा किस्त सब पर उठाते हैं तो फिर इतना भी पैसा जमा करके ले ले आ फिर भरते हैं कि नहीं किस्त भरते हैं कि नहीं वो तो भरना ही पड़ेगा ना

आके आ ले जी आइएगा